आंहा बिब' बिनानाव साब्रै दङ आंहा बिदा फंबाइ साब्रै दङ आंहा आंनि न'खरा बिसिबांबा मोजां सोमोनदो दं नाथाय अनलायनाय रायज्लायनाय बिसिबांबा मोजां जोंनि न'खरनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाइ बिमा बिफा जों बिसिबांबा अनलायनानै जों मोजाङै मोजां संसार जानायाव जों मोजाङै मोजां थुलुंगा बिमा बिफानिबो जों थुलुंगा मोनो आरो बिदा फंबाइ बिब' बिनानाव निबो जों थुलुंगा मोनो